हमारे घर पर जो मेहमान आते हैं वह हमारे जैसे कहा जाता है कि घर पर जो मेहमान आते हैं उनको भगवान माना जाता है और हमारे घर पर जो मेहमान आते हैं उनका ख़याल हम रखते हैं जैसे उनको उनके आने पर उनके पानी पीने का इंतजाम करते हैं और उसके बाद खाने का इंतजाम करते हैं रुकने का इंतजाम करते हैं अगर उसके बाद अगर वह जाने के लिए कहते हैं तो हम उनको रोकते हैं और मनाते हैं ताकि वह और एक आध दिन रुकें उनके रुकने से जैसे हो गए हमारे फ़ूफ़ू के लड़के या मामू के लड़के हमारे घर पर आते हैं तो हम उनको रोक कर उनके साथ टहलने जाते हैं टहलने जाते हैं बाज़ार जाते हैं उनको अपने सहर भदोही के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं